ہاں جی آپ بولیے ہاں ہاں بولیے ابھی تو ابھی تو ہو نہیں پائے گا ابھی دو تین دِن ٹائم لگے گا آپ وہ ٹھیک ہے آپ کا تو ابھی جو ہے نا تھوڑا آپ صاف صفائی پہ بھی دھیان رکھو صاف صفائی ڈھنگ سے ہو نہیں پا رہا دو روم کا آپ نے جو دیا آپ کو ہم نے وہ صحیح سے کرا نہیں آپ نے سُننے میں آ رہا آپ صحیح نہیں کر کتنے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو ابھی تو اتنا ہو نہیں پائے گا آپ ایسا کر لو چھ ہزار لے لو چھ یا سات لے لو آپ سات تک کا تک کا ہو جائے گا ابھی اچھا تو کل ایسا کر لو آپ جی جی کل ایسا کر لو آپ آپ مِلو آپ مجھ سے ٹھیک ہے صُبح صُبح مارنگ میں مِلو میں دیکھتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ہاں کل مارنگ میں آپ ہاں کل مارنگ میں مِلو میں کوشش کرتا ہوں لیکن زیادہ ہو نہیں پائے گا

چلو چلو ٹھیک چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیا کل کل جو ہے نا کل آپ مِلو مجھ سے مارنگ میں ٹھیک ہے ٹھیک اوکے ٹھیک